कंहिंखे कोई बीमारी योग त असांखे शुरू खां ई बचपन खां ई करणु घुरिजे सही उमिरि त पंज सत साल खां ई असांखे योग शुरू करे छॾणु घुरिजे ताक़ी असांखे अॻियां हली करे को बि परेशानी न थिए ऐं असांजो जेको शरीर आए उओ स्वस्थ रहे बिल्कुल छाकाण त चइबो आहे योग भगाए रोग़ ताक़ी ॿुढापे में या अॻियां हली करे असांखे केॾीमहिल बि तकलीफ़ न थिए योग सां चङियूं बीमारियूं दूरि थियूं थियनि ऐं असांजे शरीर में बि फुर्ती रहे थी असांजो जेको शरीरु आहे उहो फ्लैक्सिबल रहे तो तंहिं करे योग त असांखे हमेशह कुरणु घुरिजे इन जी का उमिरि कोन्हे हमेशह बचपन खां वठी करे ऐं जेसि ताईं आहियूं तेसि ताईं योग जेतिरो बि करे था सघूं सूर्य नमस्कार या अनुलोम विलोम आसन जेतिरा बि आहिनि ई सभु पाण करे था सघूं त उहे कनि घणे ई फ़ाइदा आहिनि योग सां योग सां बीमारियूं नथियूं थियनि